जी हाँ हाल ही में मैंने एक डस्टबिन ख़रीदी है उस का उपयोग मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा है डस्टबिन के उपयोग से मैं समस्थ प्रकार की गंदगी से बचा रहा हूँ डस्टबिन को मैंने मेरे मकान में ला कर कॉर्नर में रख दिया है तो जब मेरे पास डस्टबिन नहीं थी तो मेरे मकान में सारी गन्दगी फैली हुई रहती थी लेकिन अब डस्टबिन होने के कारण समस्थ गंदगी को और समस्थ पोलिथिन्स को जो यूज़लेस हैं उन को मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ तो मेरा मकान एक दम स्वच्छ रहता है डस्टबिन का उपयोग हमें हमारे जीवन में करना चाहिए क्योंकि डस्टबिन हमारी गंदगी को एकत्र करता है और डस्टबिन का उपयोग से मुझे बहुत ही लाभ महसूस हुआ है डस्टबिन के उपयोग के कारण मुझे मेरा घर बिल्कुल बहुत सुंदर लगता है